इसकुलमे तऽ हमरा सभकेँ धर्मकेँ प्रति तऽ किछु नहि सिखाएल गेलै हँ एहन किछु सिखऽ लेल नहि भेटल अहि पढ़ाइयो होइ छलैया तऽ मुग़ल शासककेँ बारेमे बताएल जाइत छलैया जेकि सभटा झुठ सभटा गलत धर्मकेँ तऽ कोनो एहन छलैहे नहि किछो हाँ एकाध टा प्रार्थना एहन छलैया जेकि हमरा सुमिरन अहि कि वो ओहो मतलब ओहि टाइम मे हमरा बोध नहि रहै तऽ ओहि चीजकेँ अनुभव हम नहि केलियै जँ जँ उमर भेलऽ तऽ ओहि चीजकेँ अनुभव करैत छी कि ओहि प्रार्थनामे किछु रही जाहिसँ कि हमरा किछु भेटला आओर पारिवारिक परिवेशसँ सेहो अहाँकेँ भेटै छै तऽ हमसभ आइ जे किछु भी धर्मकेँ बारेमे जनै छियै या जते करै छी से पारिवारिक परिवेश छै आओर प्रार्थना कहऽ केँ मतलब प्रार्थना कहलहुँ हँ चुँकि हम प्रार्थना सुनने छी कतौ नीक चीज जे सुनऽ लेल भेटै छै वेद पुराण ग्रंथकेँ कतौ सुनऽ लेल भेटै छै जेना अपन सभकेँ रामायण छै ओहो सुनऽ लेल बुजुर्गकेँ मुँह से कतौ भेट गेल तऽ ओ सभ चीज हमरा सभकेँ धर्मकेँ लेल अग्रसर केलक आओर चेतना बहुत पैघ चीज होइ छै कोनो चीजकेँ धारण करऽकेँ लेल चेतना बहुत पैघ चीज होइ छै कोनो चीजकेँ सुनि कऽ ऊपर मथबै तखन अहाँकेँ चेतन मन काज करै छै